नगर पञ्चाइतमे कोइ भी चीज आबै छै चाहे इन्दिरे आवास आबै छै तऽ नगर पञ्चाइतमे पहले मिलि जाइ छै आवास तऽ जादा राशि मिलै छै अगर पञ्चाइतमे आबै छै तऽ ओकर कम राशिमे दै छै ई लिए जे चाहे पैखाना भी नगर पञ्चाइतमे अएलै तऽ पहिले मिलि गेलै आओर पनरह हजार राशि मिललै आओर पञ्चाइतमे अएलै तऽ बारह हजार राशि तकमे हुँ देल गेलै कोइ भी फण्ड आबै छै तऽ पहिले नगरपालमे होइ छिकै पञ्चाइतमे पिछाँ कऽ होइ छिकै चाहे चापाकल होइ चाहे गाछ जेना मञ्जर आओर भेलै ओहिमे गाछ गरीब आदमी ओगरैले जाइ छिकै तऽ पहिले नगरपालमे पहिले होइ छिकै ई पञ्चाइतमे पिछाँके होइ छै लेकिन वेतन जे ओगरै छै ओकरा कम जल्दी नहि मिल रहल छै ई लिए जे अपना नगरपालके जादा लाभ छै पञ्चाइतवलाके जल्दी नहि कोइ बात होइ पाबै छै इसीलिए पञ्चाइत नगरपालमे बहुत अन्तर छै नगरपालके कोइ भी चीज आबै छै तऽ हुनका पहिले सम्मिलित होल जाइ छिकै हुनका पहिलैए मिलल जाइ छिकै पञ्चाइतमे अएतै अएतै कोइ भी काम होइ छिकै इएहलिए जे